टेक्नोलोजीअ में जेकी सफलता मिली आहे उन त मुंहिंजे जीवन खे तमामु घणो सहुलो ठाहे छॾियो आहे मूंखे त टेक्नोलोजी मां तमामु घणो फ़ाइदो थियो आहे जीअं त मूंखे पढ़ाईअ जे संधर्ब में या कहिड़ी बि ॻाल्हि में मूंखे कुझु सम्झ में न अचे त मां कंप्यूटर मां या नेट थ्रू सर्च करे सघां थी या ॻोल्हे सघां थी कहिड़ो बि सुवालु मूंखे न सम्झ में अचे या मूंखे कुझु सम्झ में न अचे त उहो बि मां टेक्नोलोजी जे करे मां उन खे ॻोल्हे सघां थी गूगल में वञी करे मां ॻोल्हे सघां थी कंप्यूटर जे थ्रू बि मां ॻोल्हे सघां थी या मूंखे कुझु सिखिणो आहे रोटीअ में बि कुझु सिखिणो आहे त उहो बि टेक्नोलोजी अचण जे करे मां उन मां बि सुठियूं सुठियूं रेस्पीस मां सिखी था सघां नैट हितां त जेको बि मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगीअ में जेको रोज़मरह जा जेके कमु आहिनि उहो बि अगरि मूंखे कुझु सम्झ में न अचे थो त उहो बि टेक्नोलोजी जे करे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जे करे नैट जे करे मां उन खे ॻोल्हे करे सर्च करे सिखी थी सघां सम्झी थी सघां त मुंहिंजी ज़िंदगीअ में त टेक्नोलोजीअ तमामु घणो मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगीअ खे त आसान कयो आहे त मूंखे त टेक्नोलोजी मां तमामु घणो फ़ाइदो थियो आहे ऐं मुंहिंजो जीवन आसान थियो आहे तमामु घणो सहुलो थी वियो आहे